ہیلو سر میں یہ مقامی ٹور ایجنسی سے بات کر وہ کمپنی میں بات کر رہی ہوں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہاں سے ایک ٹیکسی بک کرائی تھی ابھی تک آپ کا ڈرائیور نہیں آیا مجھے کہیں ارجنٹ پہنچنا تھا مجھے وہاں جانا تھا اور آپ کا ڈرائیور یہاں پہ نہیں آیا میں ایک گھنٹے سے یہاں پر انتظار کر رہی ہوں اگر آپ کو ڈرائیور بھیجنا نہیں تھا آپ کے ڈرائیور کو آنا نہیں تھا تو آپ مجھے پہلے سے بتا دیتے میں کہیں اور سے کسی اور گاڑی کا انتظام کر لیتی یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھیا آپ آپ نے ابھی تک آپ کا کا آپ کا ڈرائیور پہنچا ہی نہیں ہے یا تو کوئی ایکسکیوز ہوتا ہے اب مجھے بتانا چاہیے آپ کو پہلے سے اب مجھے یہاں اتنی دیر ہو گئی ہے میرے کو پریشانی ہو رہی ہے مجھے فون پہ فون آ رہے ہیں اب میں کیا کروں آپ کا ڈرائیور نہیں آیا اب اب میں بہت لیٹ ہو گئی ہوں اور مجھے جانے میں بہت پریشانی بھی ہو رہی ہے کتی دیر ہو گئی ہے آخر آپ کا ڈرائیور کیوں نہیں پہنچا ابھی ابھی یہاں تک یہ کوئی آپ کی کیسی ایجنسی ہے یہ جہاں پہ صحیح سے ڈرائیور بھی کام نہیں کرتے جو جگہ پہ پہنچتے نہیں ہیں میں نے تو اچھی کمپنی اچھی ایجنسی سمجھ کے کال کی تھی یہاں پر آپ سے ٹیکسی بک کرائی تھی لیکن یہاں پہ تو مجھے اچھا رسپانس بھی نہیں نہیں ملا آپ کا ڈرائیور ابھی تک ٹائم پہ پہنچا بھی نہیں ہے اب مجھے پریشانی ہے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے پھر بھی مجھے یہاں پہ کھڑا ہو کے آپ کی ٹیکسی کا ویٹ کرنا پڑ رہا ہے میں کب سے یہاں پر کھڑی ہوں لیکن آپ کا ڈرائیور کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے یہاں پر کوئی ڈرائیور نہیں ہے اب میں کیا کروں اب آپ اب کیوںکہ میں لیٹ ہو چکی ہوں اب آپ میری ٹیکسی کینسل کر دیجیے اب مجھے نہیں جانا ہے آپ کے ڈرائیور کی وجہ سے میں لیٹ ہو گئی ہوں مجھے وہاں نہیں پہنچ پائی ہوں اس لیے اب مجھے نہیں جانا ہے